नमस्ते बोलिए क्या काम है हम लोगों की अच्छा है सा आने हम लोगों का संस्कृति जैसे छठ पूजा और दीपावली दुर्गा पूजा हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाते है दुर्गा पूजा हमारे गाँव में अभी आप आ कर देख सकते हैं हम लोगों के छठ पूजा में हम लोग दस पंद्रह दिन पहले से ही साफ सफाई करते हैं नदी की चारों ओर इसके बाद हम लोगों घाट बनाते है फिर घर में तरह तरह के पकवान बनाया जाता है फिर इसका अर्घ में भी आँच में भी अर्घ होता है इस काम के टाइम में फिर हम लोग ढ़ाकी अच्छे से सजाते हैं फिर नदी पर जाते हैं हम लोग ही माँ दादी चाची सब पानी में खड़ी होती हैं फिर भगवान को प्रणाम करती है अर्घ ले कर फिर हम लोग घर जाते हैं फिर सुबह में भी आते हैं फिर पूजा होता है इसके बाद हम लोग खाना खाते हैं दीपावली में हम लोग दीपावली में भी दस पंद्रह दिन पहले से पूरा घर साफ करते है यानि की झोलते हैं फिर दीप से पूरा घर सजाते हैं इसके बाद हम लोग लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा करते हैं फिर मिठाई खाते तरह तरह की भगवान को चढ़ा कर दुर्गा पूजा का भी आप जुजुआर गाँव में आ कर देखिए इतना अच्छा होता है कि पूछिए ही मत दुर्गा पूजा में हाँ दस दिन तक नवरात्रि चलता है हम आप उपवास भी रख सकते हैं उपवास करते हैं फिर रोज़ माँ दुर्गा का पूजा होता है पाठ करते हैं बहुत अच्छा मेला लगता है हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है महत्वपूर्ण यही छठ पूजा दीपावली दुर्गा पूजा इसके बाद महत्वपूर्ण त्योहार यही है बाकी बहुत कुछ होता है जैसे कि अभी चौदह तारीख को जनवरी में मकर संक्रांति होने वाली है उसमें हम लोग चूड़ा का लाई बनाते हैं मुरही का लाई बनाते हैं इसके बाद तिल बनाते है वही तिल कालाई और गुड़ डाल कर फिर भगवान को चावल तिल चढ़ाते है गुड़ के साथ फिर हम लोग प्रसाद खाते हैं फिर सुबह उठ कर तीन चार बजे नहाना होता है फिर उस दिन हम लोग दही चूड़ा चुलड़ खाते हैं उसके बाद फिर सुबह में ये खाने के बाद फिर हम लोग दुपहर टाइम में खिचड़ी और उसमें उस दिन क्या उड़द की दाल से खिचड़ी बनता है सब्ज़ी बनता है हम लोग यही सब खाते हैं और हाँ न इसके बाद होता है छठ पूजा के बाद जब मकर संक्रांति के बाद फिर सरस्वती पूजा आएगा वो तो सभी जानते है आप भी जानते होंगे की सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है तो इ हम लोग मनाते हैं आप हमारे गाँव में छठ पूजा में और दुर्गा पूजा में ज़रूर आइएगा अच्छे से देखिएगा कितना अच्छा होता है ठीक है ठीक है रखते हैं आइएगा ज़रूरी